ہم ہری سبزیاں اُگانا پسند كریں گے كیوں كہ ہری سبزیوں سے ہمارے صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں ہری سبزیوں میں جیسے آپ آپ مٹر لے لیں یا گوبھی لے لیں یا بھنڈی لے لیں اِس طرح كی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ بہت فائدے مند ہوتی ہیں صحت كے لیے تو یہی وجہ ہے كہ ہم ہری سبزیاں اُگانا پسند كریں گے اور بھی بہت ساری سبزیاں ہیں جوں ہم لوگوں كی صحت كے لیے بہت فائدے مند ہیں اور تازہ فریش سبزیاں ہمیں خود اُگانے سے ہی مل سكتی ہیں اور لوگوں كو ہری سبزیاں لگانی بھی چاہیے اپنے كھیتوں میں كیوں كہ یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے